बिजली जा ॿ ख़तरा आहिनि पहिरियों त वधीक वॉल्टेज जो झटिको लॻणु हिन खां बचण लाइ पंहिंजे हथ में रॿड़ जा कपिड़ा या त पेरनि में जूता ऐं चम्पलियूं पाइणी पवंदियूं आहिनि ॿियो ख़तरो आहे शॉट सर्किट शॉट सर्किट सां आग लॻणी जंहिं खां बचण लाइ आग लॻणु वारी शयुनि खां परे रहबो आहे